हमर विचारके के हिसाबसँ शिक्षा व्यवस्थामे मैथिली भाषाके प्रति पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहि छै काहेकि आजकल सभ अपन सभ्यता कल्चर मैथिली भाषाके भुलैत जाइ छै तऽ हँ लेकिन कही ने कही हमार मैथिली भाषा अभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व करि रहल छै जेनाकि जेनाकि राज्य स्तर राज्य स्तर पर मैथिली प्रतियोगिता होइ छै मैथिली नृत्य प्रतियोगिता होइ छै देश स्तर पर भी होइ छै वैश्विक स्तर पर भी होइ छै बहुत सारे इन्ट्राप्रिन्योर भी एहिसँ छथि जे यू एस पर कही कही विदेशमे बैठि करऽ मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार करि रहल छथि लेकिन उसके साथ साथ किछु ग्रामिण या किछु किछु मिथिलाके ही लोग एहन छै जे मैथिली भाषाके प्रचार प्रसार मे अपन भूमिका नहि अदा करि रहल छै ओएह पश्चिमी सभ्यताके जादा अपनाबै लागल अपनाबैमे लागल रहलै छै जेनाकि हम सभी जानैत छिऐ मैथिली हमर मैथिली मिथिलाके बहुत पौराणिक पारम्परिक भाषा छै मिथिलाके नाम पर ही हमर हमार भाषाके नाम मैथिली पड़ल आओर मिथिलावासी होने होएके कारण हर हर इन्सान को मैथिली आना आवश्यक होना चाहिए बिहार सरकार भी मैथिलीके प्रतिनिधित्व देइ रहल छै जेनाकि अऽ बोर्ड एक्जाम सभमे भी मैथिली एक ऐच्छिक विषय छै पर ओ ऐच्छिकसँ ओकर प्रतिनिधित्व नहि प्रतिनिधित्व मुख्य रूपसँ नहि हो रहल छै तऽ ई गलत छै मैथिली मैथिली बिहारके राज्य भाषा भी नहि छै लेकिन मैथिलीके प्रतिनिधित्व होना चाही हमे अपन पारम्परिक सभ्यता सन्स्कृतिके जीवित राखएके चाही आओर मैथिलीके प्रचार प्रसार करएके चाही आओर हर बिहारिके मैथिली आना आवश्यक होना चाही आ किछु तऽ मैथिली आबै भी छै तऽ बोलएमे शर्माबै छै पता नहि काहे ओकरा लगै छै कि लोग हुनका ओकरा गाँवके बोलतै तऽ गँवार बोलतै लेकिन जेभी पढ़ल लिखल व्यक्ति छै ओहो मैथिलीके उपयोग नहि करैत छै तऽ सोचि समझिके मैथिली सभके लिए आवश्यक होइके चाही आ सभके मैथिलीके ज्ञान होना चाही मैथिलीके प्रतिनिधित्वके प्रचार प्रसार करना करएके हरेक बिहारिके जिम्मेदारी होना चाही धन्यवाद